जय झूलेलाल तव्हां सतगुरू होटल जा मैनेजर था ॻाल्हायो अच्छा मां इशिका थी ॻाल्हायां नवभारत सोसाइटी मां पणीह मुंहिंजी फ्रेंड जी बर्डे पार्टी आहे त मूंखे रोटी कराइणी हुई त तव्हांजे होटल जो नालो जाम ॿुधियो आहे ऐं मां तव्हां खां ई अ रोटी ऑर्डर कंदी आहियां मूंखे ख़बर आहे तव्हां सुठो डिस्काउंट बि ॾींदा आहियो हिन करे मां तव्हांखे ई कॉल लॻायो हा त मूंखे चालीह माण्हुनि जे हिसाब सां रोटी कराइणी हुई हा त तव्हां वटि मैन्यू में छा छा आहे ॿुधायो अच्छा त लिखो अ पनीर जी भाॼी ऐं नान ऐं पुलाव हा त हीअ चालीहनि माण्हुनि जे हिसाब सां मोकिलिजो छो त रोटी खुटणु न खपे हा ऐं थोरो घणो डिस्काउंट बि ॾियो पंद्रहं हज़ार जाम था चयो तव्हां हा ठीकु आहे अ चोॾहं लॻायो हा त सुभाणे टाइम ते मोकिलिजो रोटी हा ठीकु आहे रखां मां ठीकु आहे जय झूलेलाल